جی آج کے دور میں اردو کو قائم رکھنے کے لیے اردو ہر برادری کے لوگ بولتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس سے لطف اندوج ہوتے ہیں جی اردو کے لیے اس کو ہر طرح کے پروگرام سے ہر طرح کے پروگرام میں پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں کہ یہ اردو کو کس طرح سے بولا جائے کس طرح سے سمجھا جائے جیسے جیسے کیا کہتے ہیں کہ وہ پروگرام ہوتا ہے جلسہ ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ جلسہ کے تھرو اس میں شعر و شاعری شعر و شاعری اور کیا جاتا کیے جاتے ہیں شعر و شاعری کے ذریعہ آدمی کو سنایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ شعر کیسا ہے یہ کس طرح کا شعر ہے جو سننے میں آدمی کو اچھا لگتا ہے اور اس لحاظ سے مختلف مختلف آبادیوں میں اپنے آبادی کے حساب سے لوگ اپنا جگہ کو قائم کرتے ہیں اور قائم کر کے جلسہ جلوس جلسہ کے ذریعہ اور جلسہ کے ذریعہ اس اس پروگرام کو قائم کرتے ہیں کہ اردو کس طرح سے